हैलो आहो जी आये दा नमां डिजाईन ते तुस दुकानै पर आयो ना बनाना केह् हा

कोई गल्ल निं बड़े बड़े शैल डिजाईन आऽ दे जेह्ड़ा तुस पसंद करी लैओ ते बनाई लैगे जी ते आना कदूं ऐ तुसें जिस दिन आना होग ते ठीक ऐ फोन करियै सनाई लैओ जिस दिन आना होग तुसें ठीक ऐ जी